हलो सर नमस्कार गुड मॉर्निंग सर सर कल को नाइट को क्या है ना मैंने भोजन किया था उसमें कोई समस्या आ गई तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था पूरी रात मैं गौरव चौधरी बोल रहा हूँ सर हाँ मैंने की मैंने सब्जी रोटी खाई थी और उसमें थोड़ा सा मीठा और खा लिया था सर सब्जी गोभी की थी सर अच्छा सर

अरे छः रोटी खाई थीं सर

अच्छा सर सर मैं काफ़ी टाइम से इतना ही खा रहा हूँ आज यानी कैसे अचानक पेट दर्द हो गया पूरी रात दर्द में रहा है

हाँ बराबर से ले रहे हैं सर और आपके क्लिनिक और दोबारा आना है कब आना है सर हाँ कल आ के मेरे को दवाई गोली और जाँच वांच करके ट्रीटमेंट और देना पड़ेगा सर दिन में तो सर वही रोटी सब्जी खाई थीं बैंगन की सब्जी खा ली थी सर अच्छा अच्छा ये पालक की सब्जी चल जाएगी सर अच्छा अच्छा सर ओके सुबह तो खाली पेट वाली ले ली थी मैंने और दाल चावल चल जाएंगे सर अच्छा अच्छा खिचड़ी है जैसे खिचड़ी टाइप में अपन बनाते हैं वो चल जाएंगा खाने में

कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था सर पूरी रात नींद नहीं आई बिल्कुल अच्छा वहीं पर मिलोगे सर आप ठीक ठीक सर कुछ टेबलेट बची हुई हैं और दोबारा आपको देनी पड़ेंगी टेबलेट तो हाँ और मेरा साथी भी है जो बच्चा मेरा उसने भी मेरे साथ खाना खाया उसके भी पेट में कुछ समस्या है अच्छा सर ठीक सर और सिर दर्द और होता है सर इस पेड़ दुखने के साथ साथ में अच्छा अच्छा और आपका ये प्राइवेट क्लिनिक है या फिर गवर्नमेंट अस्पताल में बैठते हो सर आप हाँ गैस से ही पेट दर्द हो रहा था सर अच्छा सर सर भूख नहीं जलती है इसलिए खाना ज़्यादा खा लेता हूँ सर इसलिए पेट में दर्द हो गया तो भूख तो लगती है सर इतना तो खाना पड़ेगा जीतने की भूख लगती हैं अच्छा अच्छा जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है जब तक हल्का भोजन करूँ ओके धन्यवाद साहब और कुछ सेवा ठीक सर ओके नमस्कार डॉक्टर साहब